आं बिदिनो बिबार आरि गायनो मोजां मोनो बिबारनि मादाव गलापखौ साबसिन मोनो आङो बारनायाव आरो बाहाय हासारफोर होनांगौ आरो टाइम हिसाब हास'नांगौ जायो अक्ट'बर मासआव हास'नानै डिसेम्बर मासफोराव बारहोयो बे बिबारा बारखांनानै बिदिनो जबा फुलफोरखौबो बिदिनो हासार होनांगौ गोबोर आरि होयोबा मोजां जायो दालाइफोरखौ गायोबाबो मोजां जायो थेवबो हासार होयोबा एसे साबसिन जायो आरो जबा फुलफोराबो बेबायदिनो अनेक रोखोमनि रं थायो अबेबा गलाप थायो अबेबा गुफुर थायो मोजां नुयो गासैखौबो गायोबा न'आव बिबार थायोबा एसेबाबो समायनाय नुयो आरो इसे साबसिन जायो आरो बिबारफोर थायोब्ला बिबारफोर गैयाबा लांदां जायो बेनिखायनो आं बिबारखौ मोजां मोनो गायनो थाखाय हासारफोरालाय नांगौ नांनाया बिदिनो गोबोर हासार मा हासार नांगौ गासैखौबो नांजोबगौ बिदिनो सामब्राम बिबार गायनाय आरो बिदिनो बिबार बारैफोर गायबाबो मोजां जायो बिलाइफोरा बिदिनो सान्दुंआव दोनोबा रं जायो मोजाङै मोजांनो सान्दुंफोराव दोननो हायोबा बिबार बारो बिबारखौ मोजां जायो ओरैनो बिलाइल'बाबो सिनारि मोजां जायो अनेक रोखोमै बिबार थायो बेबो अबेबा गुफुर अबेबा बिदिनो जारें अबेबा गोसोम बेबायदि थायो सान्दुंजों रं जायो आरो मोजाङै मोजां नुयो बेफोरखौ गायोबा आरो आं गायो जोथोन होयो फुङाव बिदिनो दैबासिफोर होना दै बासिफोर दोननानै गोजां बोथोराव दै बासिखौ लुयोबा गलाप बिबाराव मोजां जायो आरो बिदिनो आलु बिगुर साफाट बेफोरखौ दोननानै होयोबाबो गोबोर गैयाबा बेफोरखौ दोननानै होयोबाबो मोजां जायो बिबाराव बिबारावल' नङा अनेक रोखोमाव होजायो बेबायदि गायनानै टमेट' बिफांफोरावबो होजायो दस्रा बिबारफोरावबो होजायो साफाटफोरा आलु बिगुरफोरा बिदिनो जायखिजाया बिगुर मैगं बिगुरानो होजाजोबो मोजां जायो आरो बेबायदि गायनो आङो मोजां मोनो बेफोरबायदिखौ आरो बिबारनि मादाव सु गैयिखौ आङो माबाखौ साबसिन मोनो बिदिनो रं जाग्रा बिबारफोरखौ मोजां मोनो अनेक जबा बिबारफोराबो बिदिनो दालाय आरि गायजायो दस्रा फुल दङ साम्ब्राम फुलाबो गिदिर जा फिसा जा थाइयो गिदिर जातफ्रा एसे साबसिन नुयो ओमफ्राय फिसा जातफ्रा बिदिनो रिगि रिगि जायो होनबाबो मोजां आरो गायनायाव मोजां जायो बेफोरो आरो दस्रा बिबारफोरबो दङ नों जुदि जोथोन खालामोबा जेरै जेन्थ'खाफोर जेन्थ'खा बिबार थायो आरो बिदिनो असक फुलाबो दाबोलबो थायो सिंगोलबो थायो गासैबो थाजोबो बेबायदि बेफोरखौबो हास'नानै होयोबा मोजां जायो मोजाङै मोजां हास'नानै होजोबबा मोजां अक्ट'बर समफोराव गासैखौबो बिबारफोरखौ हास'जोबोबा मोजां जायो आरो आरो दैयालाय लुबाय थाखानांगौखा जोथोन लाबासो जायो बिलाइ बोरायफोरखौ बिदिनो बोखानानै होनाय बोखानानै माबानाय बेबायदि मोजां नुयो बेबायदि खालामबा बिदि आरो फोसाबोबालाय साबसिन जायो आरो बिदिनो माबाफोराव फ्लावार पटफोराव गायोबा मोजां